मां न हाणे भारत जी शादीअ ते मुंहिंजे भाट्रे जी शादी हुई न ड्रेस वठी आयमु पाती त सही मां दिलु करे कलरु बि ॾाढ़ो सुठो हुयो मुंहिंजे ड्रेस जो पर जीअं न मां धोती ड्रेस सॼी वर्क सॼो ख़राब थी वयो सिपूं सभु निकरी वयूं कलरु बि फिटी वयो हाणे इन करे मां इन खां सुरेश कलेक्शन वारे खां ॿियर ड्रेस न वठण वेंदमि